आमच्या वाठारांत एक ग्रंथालय आसा तें सरकारी ग्रंथालय आसा आनीक तातूंत भितर आमकां फावो तसली पुस्तकां मेळटा हें ग्रंथालय हांव रायतां रावतां थंयसून फक्त सयशीं मिटर अंतराचेर आसा आनी हातूंत आमकां वाचनाची आनी हेर सगळीं सोय आमकां थंयसर मेळटा फक्त पुस्तकांच न्हय तर ई पुस्तकां आमकां आमचें खातीर जर थंयसर उपलब्ध करून दिवपा खातीर थंय संगणकाची सोय केल्ली आसा हे जें ग्रंथालय आसा तें सांचे स जायसर लेगीत उगडें आसता आनी जें लोक कामांक वतात ते सुद्दां तंय येवन वाचू शकतात तेंच तरेन गांवांतल्या लोकांक खबरां पत्रां म्हळ्यार न्यूज पेपर वाचपाक मेळचे हाची सुद्दां थंय सोय थंय जाल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा जें लोक थंयसर वाचपाक येतात तांची सगळ्यांची नामांची नोंदूय जाता तीं जर नोंदणी पळयत जाल्यार ह्या ग्रंथालयान दिसाक सुमारेक शंबरेक लोक सद्दां नित्तनेमान थंयसर पुस्तकां वाचपाक येतात आनी हातूनसून कळटा की लोकांक वाचनाची आवड आसा आनी हांगासरलो लोक वाचन करता ताका लागून तांच्या गिज्ञान्यान भर पडत आसता आनी हाका लागून तें एक बरें जवाबदार नागरीक जावपाक पावतात